اردو بہت ہی پیاری میٹھی اور شیریں زباں ہے بہت پیاری زباں ہے اردو بولنے والوں کی گفتگو جب ہم آپس میں اردو میں گفتگو کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ماحول ہمیں میسر آتا ہے اردو کے کئی الفاظ یا جملے ایسے ہیں جسے ہم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں جب ہم ان جملوں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو سننے والے کو بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اپنے آپ پہ فخر کرنا والدین کی عزت کرنا چھوٹے بچوں سے بھی ہم بہت ہی اچھے اچھے الفاظ سے مخاطب ہو کر انہیں اچھے القاب سے نواز سکتے ہیں اور مجھے اپنے اردو کے مقامی بولنے والے ہونے پر بہت ہی فخر میں میں محسوس کرتی ہوں کیوں کہ اردو جو ہے ہر جگہ بولی جانے والی اور بہت ہی میٹھی زبان ہے جب ہم اردو میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو جسے اردو سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے تو وہ اس کی شیرینی میٹھے الفاظ سے ہماری جانب راغب ہو سکتا ہے ہماری گفتگو میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اردو کیا ہے بہت اچھی زبان ہے اور ہمیں اپنے آپ پر فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اردو بولنے لکھنے والے ہیں